गाँव में खुला शौच करने से हमारे गाँव में अलग दुष्प्रभाव पड़ सकता है इसीलिए हमारे गाँव में खुला शौच न करें ग्रामीण में एक अलग तरह से बीमारी का प्रभाव पड़ता है जिससे हमारे खानपीन में नुकसान हो सकता है अलग अलग बीमारी हो सकती है इसके लिए बाहरी शौच न करें जो हमारे बड़े बड़े शहरों में विकास हो चुका है वहाँ पर भी शौचालय का प्रयोग हो रहा है तो इसके गवर्मेंट के एकार्डिंग हमारे ग्रामीणों में हुआ है कि शौचालय का प्रयोग करें बाहरी ना जाए हमारे जो माता पिता हैं जो हमारे भाई बहन हैं बाहरी शौच करते हैं इससे अलग प्रभाव पड़ता है हमारे एक वातावरण में अलग प्रभाव आता है इससे दूषित होत है खान पीन में दूषित बीमारी तरह तरह के उत्पन्न होती हैं डॉक्टरों में हम जाते हैं जाँच कराने तो बोलते हैं बाहरी शौच न करें इससे जो हमारा पानी का प्रदूषण है वो खराब होता है फसल जो होती है वो खराब होता है इसके लिए हमें बाहरी न जाएँ और घर में शौच करें गवर्मेंट ने हमें शौचालय का वो दिया है ग्रामसभा जो प्रधान है वो भी हमारे बोलते हैं कि यहाँ पर खुले में शौच न करें शौच का प्रयोग करें इससे जो है समाज में गंदगी फैलती है इसके लिए आप शौच का प्रयोग करें बाहरी ना जाएँ और हमारे लिए अलग स्वास्थ का होगा बाहरी जाएँगे सबका स्वास्थ्य खराब हो आपका न खराब होकर बाकी का खराब होगा इसके लिए आपको शौच का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे लिए एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा और आप खुले में ना करना पसंद करें इससे अलग अलग बीमारी का रोग का उत वो कारण बन जाएगा हमारी सरकार ने दी है इसका आप उपयोग करें